میں جس چیز كے بارے میں اپنا نگیٹو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے كہ میں كچھ دنوں پہلے ایک موبائل فون لیا تھا اور اس فون كے ساتھ جو چارجر مجھے ملا تھا وہ خراب ہوگیا زیادہ دن نہیں چل سكا جس كی وجہ سے مجھے ایک دوسرا چارجر لینا پڑا جسے میں نے آن لائن منگایا تھا لیكن وہ چارجر صحیح نہیں تھا جب وہ چارج كرتا تھا تو بہت جلدی فون گرم ہو جاتا تھا اور چارج بھی جلدی نہیں ہوتا تھا كافی وقت لگتا تھا اسی طرح سے جب اس چارجر كو ہم لگاتے تھے تو اس كا وائر كافی چھوٹا تھا اور موبائل چارج كرنے كے لیے ہمیں كسی ٹیبل یا كسی كرسی كا بھی استعمال كرنا پڑتا تھا اور بورڈ كے نیچے ركھنا پڑتا تھا اس طرح سے وہ چارجر صحیح طریقے سے نہ تو آپریٹ كرتا تھا اور نہ ہی صحیح طریقے سے وہ چارج كرتا تھا بلكہ بہت جلد ہی گرم ہو جایا كرتا تھا